घर में गार्डन बनाना महंगा नहीं है सस्ता भी नहीं है मगर जैसे कि आपको जो सस्ते फूल हो जैसे गेंदा हो गया यदि ये अगर एक गेंदे का फूल ले लेंगे उसको छिड़क देंगे तो ढेर सारा फूल हो जाएगा उसकी बग़ल में अगल बग़ल अच्छे से लाइन में लगा दीजिए यदि वो बड़ा होता तो कितना ढेर सारा फुल लगा उससे हम अपने ज़रूर उसको बेच भी सकते हैं उसको यूज़ में भी ला सकते हैं और वो हमारे घर की शोभा को भी बढ़ाएगा और हम लोग महंगा कुछ नहीं है महंगा क्या है जैसे कि अगर हम ने जो मन अगर हम ख़रीदेंगे तो हमारे लीये महंगा है यदि हम उसी माले को यूज़ के बाद उसको छिड़क देंगे बाहर में तो ढेर सारा हो जाएगा और अब मंहगे फूल लगाने से क्या होगा अगर से गेंदे का फूल तो हम को बहुत मलब आसानी से मिल जाता है हो भी जाता है गुलाब का फूल कलम लगाएंगे देर से तैयार होगा गेंदे का फूल अच्छे से तैयार हो जाता है और जो भी जो भी ना जड़ से लगता हो उसको ही लगाना चाहिए बरसात के समय में यदि हम उनको लगा देंगे तो वो आते और ठंडी हो तो अच्छे से करते करते वो आपको बड़े हो जाएंगे गुलाब हो जाएगा और आपका क्या है सूरजमुखी का हो जाएगा चमेली का हो जाएगा रात रानी का ये सब जो पौधे हैं ये सब आपको कल से गुड़हल का फूल हो गया आप उसकी क्या डंठल भी लगा देंगे तब पर भी आपका बड़े हुए बड़े हो जाएंगे ठंड बरसात में लगाएंगे तो और फिर उसके बाद गमले में लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा अगर हम उसको ज़मीन में ही लगाएंगे तो वो आपको सस्ते में ही हो जाता है यदि आपके यहाँ थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पर आप गार्डन बना सकते हैं जैसे आप थोड़ा सा सा ज्यादा जगह है तो फूल क्या अलावा भी आप उसमें धनिया पालक मिर्च टमाटर ये सभी आप लगा सकते हैं यदि आप इसको लगा देंगे तो आपको खाने के लिए भी हो जाएगा अगर ज़्यादा है निकलता है रोज़ रोज़ तो एक ही चीज़ खाएंगे नहीं अगर ज़्यादा है तो आप उसको बेच भी सकते हैं और पालक हो गया उस घर की सब्ज़ी बिना खाद का बन काट के बनाओ अच्छी चीज़ है बिना उसको पानी से सींचना पानी डालना और उसको खूरपी से खोडना अगर खोडेगे तो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ ज़्यादा अपने आप को जगह पाएगा तो ज़्यादा होगा इसी लिए घर में थोड़ा छोटा बड़ा महंगा नहीं है सस्ता ही है अगर हम दो रुपये का ख़रीदेंगे तो अगर मार्केट में जाएंगे ख़रीदने तो ज़्यादा महंगा मिलेगा इसी लिए थोड़ा सा लगा देंगे तो वो हम को खाने के साथ साथ बचने के अलावा उसको हम बेच भी सकते हैं